हमर सभके जे जलवायु बहुत बढ़िआँ छै जे हमरा सभसँ शुद्ध वातावरणमे रहैत छै साँस लएमे तकलीफ नहि होइत छै जो हमरा भारतके जलवायुके मात्रा बहुत छै जे सही तरहसँ एकर उपयोग नहि भए पाबै छै हमरा भाषामे वातावरणमे रहै से साँस लए के तकलीफ नहि छै